हॅलो आं बरो मरे हॅलो

हॅलो हॅलो हॅलो आं हॅलो येता आयकूंक आं येता आयकूंक आं ओके आं बरो मरे हांव घट हां हांव घट हांव हय हय हांव गोंया येवपाचें आसा एक ह्या म्हयन्याच्या एन्डाक लास्ट वीक म्हळ्यार जाता फुल फुल म्हणजे स्टे जी गोंया आसतली पय तें हांव म्हापशेनूच आसतलें सत्य हिरा रेस्टोरन्टान चड करून स्टे आसा म्हजी बरें आसा मरें तें रेस्टोरन्टान रावपाक हाॅटेल हाॅटेल हाॅटेल बरें आसा थंय रावपाक ओके पूण म्हाका सांग म्हाका आतां खूब तेंपान गोंयान येता म्हणटकूर म्हाका सांग थंय जेवणा खाणाचीं कितें हाॅटेल्स आसा तीं म्हाका खबर ना कितें आसा लोकल अशें म्हाका जाय आं थंयचें म्हणजें म्हापशेचें आं सांग खंयचें खंयचें आसा बाबाजी आसा अजून फलूडा मेळटा कांय ना बाबाजीन आं काफे काॅर्नर बियांची भाजी मेळटा काय ना अळसाण्याची भाजी आनी बाबाजीन फालूडा मेळटा काय ना गडबड गडबड आइस्क्रीम हां ओके आनी कितें आसा नवीन खंयचें कितें ओपन जालां आमी पयलीं वच नाशिल्लें तशें कितें नवीन कितें आसा लागीं आं ओके कोण तरी म्हणटालो कितें बाॅबी चिकन सेन्टर म्हण कितें तरी आयकल्लें लागीं आसा तें आं आं आं आं ओके ओके ओके ओके आनी आनी एक कितें तरी आयकल्लें हांवें बस टैक्सी स्टैडार किरें तरी कितें तरी आसा म्हण सांगताली म्हाका कोण तरी आं र रस आमलेट कितें तरी बरी मेळटा आं ओके ओके आनी तें नवतारा नवतारा हाॅटेला कडेन बरेच धाकटे धाकटे स्टाॅल्स पडल्यात म्हण आयकल्यात भायर

हां हां ओके बरें आसता पूण हायजीनीक आसता म्हणजें तें शाॅर्मा टायप चाट टायप बी सगळें तसलें आसता बरें बरें बरें बेगीन मेळुया तर बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें थँक्यू चल बरें मेळुया बेगीन